राम राम जी बाकी ऐलार्जी साढ़े घर च कुसे गी कोई फूड ऐलार्जी नी है कि कुश खरी चीज़ खाद्धी ऐ ते खराब लग्गी ऐ कोई मतलव अज तक मैं ना दिक्खेआ ना गै साढ़ै अग्गैं बच्चे नै बाकी अस बाह्र दी सब्जी ओ घट्ट गै करने आं खन्ने आं लेआईयै साढ़े अस घर गै अपने सब्जियां लानें आं देस्सी हैल दियां गोबी कड़म पालक होर किन्नियां सारियां सब्जियां होंदियां न मौसमी सब्जियां जेह्ड़ी बी अस अपने घर दी गै सब्जी लानें आं ते उ'ऐ खन्ने आं ते रेही ऐलार्जी दी गल्ल अज तक ते ना होई ऐ जानि के हून इसलै साढ़ै कड़म ऐ पालक ऐ गोभी ऐ होर बी काफी सारियां सब्जियां न जेह्ड़ियां साढ़ै असैं अपने घर दियां गै लाआ दियां न ते कोई इयां शौंकी तौर बाह्रा लेई आचै ते ओह् अलग गल्ल ऐ बाह्रा इ'यां कोई बच्चे कदें कदें हुंदा कि मन अस बाह्र दी सब्जी लेआंदी ऐ घर दियां सब्जियां लानें आं ते घर दियां गै खन्ने आं ते बीकी सब्जियां घऱ दी सब्जी जेह्ड़ी अच्छी बी हेंदी देस्सी हैल दी बाह्र दी तोआनूं पता गै होनी गै ऐलार्जी जेह्ड़ी बाह्र दियां नै किन्ना किन्ना हैल पाए दा होंदा ओ फेर ऐलार्जी गै होनी ते साढ़े इत्थे ग्रांएं च जानि के लोकें इयां घर दियां गै सब्जियां लांदे न ते साढ़े ते अपने घर कोई बी चीज़ अस बड़ी घट्ट बाह्रा जेह्ड़ी लेआने आं घर दियां गै सब्जी ते अपने घर अस बंडने दिन्ने ऐं अपने घरा दिन्ना आं ग्रांएं च जानि के तकरीबन लोकें अपने घर सबदियां लेई दियां होंदियां न ते घर दी गै खंदे न ते ग्राएं च ऐह्जड़ियां ऐलार्जीयां बगैरा कुश नी होंदा ऐ एह सब जेह्ड़े हैल पांदे न ओह्दे च फिर केई बमारियां हून लग्गा दियां न इस बास्तै अस अपने घर दी गै सब्जी खन्ने आं ते